नमस्कार हांवें फाटल्या दिसांनी तुमच्या कडल्यान गुणाजी हो नोवल वा नवलिका घेतिल्ली नवलिका सुंदर आसा वाचली आवडली गोंयच्या दायजां बद्दल गोंयच्या संस्कृताये बद्दल आनी गोंयचे एक व्यक्ती चित्रण जे धनगर म्हणटा ताच्या बद्दल सुंदर चित्रण जालां मर्मस्पर अशी ही काणी आसा वाचून खूब बरे दिसलें गोंयचे दायज तातुंल्यान मेळ्ळें एक राखणो ह्या राखण्याक एक राष्ट्रीय वा अंतर राष्ट्रीय थरावयलो इनाम फावो जाता तें आयकून एक गोंयकार जाल्यान म्हजें हड्डें सामकें भरून आयलें अभिमानाची गजाल पूण खंयतरी म्हाका अशें दिसलें की तो राखणो वा मुखेल पात्र जें आसा खंयतरी गोंयां वायट हातूंत दाखयता अशें खटकलें जर बरोवप्यान तें वर्णन वेगळें तरेन केल्लें जाल्यार खूब बरें जातलें आशिल्लें एकंदरीत पुस्तका सर्दभान सांगचें जाल्यार पुस्तकाची बांदावळ तुमी वेवस्थीत दिल्ली म्हाका ताका रॅपिंग जें आशिल्लें तें अती उत्तम आशिल्लें फक्त हांवें मुजरत तुमकां सांगिल्लें की हें पुस्तक म्हाका कोणाक तरी भेट दिवपाक जाय आशिल्ली गिफ्ट म्हणून दिवपाक जाय आशिल्लें आनी त्या खातीर ताका जे तुमी रॅपिंग करतले जे कवर घालतले ते गिफ्ट पेपरान वा भेट दिवपी पेपरान आसपाक जाय अशें हांवें मुजरत सांगिल्ले पूण तुमी तशेंच केलेंच म्हणून तें म्हाका मानवलें आनी पुस्तक जें आसा हांवें सांगिल्या वेळे पयली म्हाका तें पांवलें एक बरी सुखद असो अणभव आयलो आनी हांव त्या वेळार त्या मनशाक दिवपाक शकलों त्या खातीर तुमचे हांव खूब खूब उपकारी अशें तरेची आनीक पुस्तकां तुमचे कडल्यान मागोवपाक म्हाका खूप खूप उमेद जातली तशेंच हांव म्हजे हेर वागंडी आसा हेर बरोपवपी आसात तांचे कडेन मागतलो की तुमचे कडल्यानूच ही पुस्तकां मागोवचीं कित्याक तर तुमी इतली बरी सर्विस इतली बरी सेवा दितात त्या खातीर परत एकदा तुमचें अभिनंदन आनी अशें तरेचे सेवा तुमी आमकां कायम दिवच्यो आनी दीत रावच्यो अशीं हांव अपेक्षां करतां देव बरें करूं